پہلی بار میں میری ماں سے پکوان سیکھی اور دوسری بار تو ایسا ہوا کہ میری ماں ضعیفی ضعیفی میں تھے اس وجہ سے میں نے آج کل ایسے ایسے فونوں میں ایسے ایسے کورس نکلے ریسیپی ہے اس میں جس سے ہم دیکھ کر عمل کر کے پکا بھی سکتے ہیں اس میں ذا ایسے ایسے پروگرامس آ رہے ہیں اور ایسے اتنے لذیذ پکوان آ رہے ہیں اور میں اس میں بریانی کا دیکھی دیکھ کر بریانی کی ریسیپی دیکھ کر پکوان پکائی پہلے چاول دھو کر رکھ لی پیاز کاٹ لی پیاز تل لی اور اخنی بنا لی گوشت میں سب مرچی نمک ہلدی ادرک لہسن سب ملا کر رکھ دی اس کے بعد میں ادہن رکھ کر چاول چڑھائی اور جو ہے سو دو گھنٹے ایسی رکھ دی گوشت اخنی بنا کر دو چاول ابل آ گئے بعد میں نتھار کر میں وہ گوشت بگونے میں تیل ڈال کر گوشت ڈال دے کر چاول دال کر دم دے دی پیاز نیمبو ہلدی نیمبو گرم مسالہ ہری مرچی کوتمیر پودینہ ہر چیز دال کر دم دے دی اور فون سے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے ریسیپی کے لیے بہت اچھے اچھے پکواناں ہیں اس میں میٹھا ہر چیز اے ٹو زیڈ پکا سکتے ہیں ہم فون میں دیکھ کر بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں